निशांत जी असें ई जरा अपनी जिंदगी बारे सनाओ तुसें कि'यां अपना करियर चुनेआ केह् केह् परेशानियां दिक्खियां और इस मुकाम धोड़ी तुस कि'यां पुज्जे दिक्खो जी गल्ल इ'यां ऐ मतलब जम्मे पले अस इत्थै कटरै गै ते जदूं निक्के हे ते चलो इत्थै दो चार स्कूल है हे

फ्ही पंजमीं दा मतलब जदूं मतलब होस्टल गे अस त ओह्दे बाद फ्ही मतलब स्कूल कालेज यूनिवर्सिटी मतलब एह् करदे करदे फ्ही ओह्दे बाद मतलब नौकरी ते मतलब तुस लाई लैओ कोई त्रीह् बत्ती साल उम्र दे घरा बाह्र गै कड्ढी ओड़े ते पैह्ले दसमीं तक रेह् डलहौजी ठीक ऐ जी उत्थै ना इक स्कूल च मतलब त्रै चार सौ बच्चा हा एक्टिविटीज ओह् सरियां करांदे मतलब हर चीज च उ'नें असें मतलब बा बस्ता रूबरू कराया ते जि'यां अज्ज दी डेट च बच्चे न ओ केह् करदे मतलब छपदे मतलब उ'नें अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेई आक्खै ते ओह् सोचदे कि पता निं कोई बेरोजगार ऐ जिसी ए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जरूरत ऐ मगर जेह्ड़ा असें लगदा ओह् एह् ऐ कि कम्म तुसें बेशक कोई बी नेईं करना होऐ लेकिन आना जरूर चाहिदा ते पंजमीं कोला लेइयै दसमीं तकर असेंई स्कूल आह्लें मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट ते चलो सारें गी सखांदे न असें उंदी बरीकियां सखाइयां कारपेंटरी सखाई फोटोग्राफ्री सखाई मतलब बागवानी सखाई ते ओह्दे बाद असेंई मतलब ट्रैकिंग उप्पर लेइयै जन्दे हे ते जिस ऐज च असें मतलब ट्रैकिंग हाईकिंग ते कीती दी ते उस ऐज च अगर तुस अज्ज दी डेट च मतलब कुसै दे मां प्यो ई गै आक्खो जी बच्चे ई भेजना ते ओ हैनी भेजदे ते इक जेह्ड़ा इंसिडेंट मि याद ऐ असें धर्मशाला मैक्लोडगंज जिसी आखदे मैक्लोडगंज धर्मशाला असें उत्थुआं लेइयै ते डलहौजी तगर बर्फीले प्हाड़े च बरसांती च असें पूरा ट्रेक कीत्ता हा एह् ते मिकी हूँ चेत्ता नि ऐ के किन्ने दिन लग्गे हे लेकिन असें ओ ट्रेक कीत्ते दा फिर जी अस डलहौजी दा खाज्जिआर ऐ बाई किलोमीटर ते अस पैदल जन्दे होंदे हे सवेरे सवेरे असें पिट्ठू बैग बनाने ते ओह्दे बाद उत्थै पुज्जी जाना दपैह्री खेलना रुट्टी खानी ते शाम्मी जेह्ड़ा परतियै पैदल शुरू होई जाना ते आंदे बाकी हां एह् ऐ कुतै फौजी ट्रक लब्भी जा ते ओह्दे उप्पर चढ़ी जन्दे हे ते लेकिन फिर बी अगर तुस आक्खो ते पूरे दिन च कोई बीह् पंजी त्रीह् किलोमीटर हारा पैदल चली लैंदे हे ते फ्ही बी कोई थकावट नि अगले दिन परतियै क्लासें जाना अगले दिन परतियै सेम उ'ऐ रूटीन मतलब पढ़ाई बी करनी रुट्टी बी खानी ते खेलने बी जाना ते होमवर्क बी करना लेकिन अज्ज दी डेट च तुस बच्चें अगर आक्खो की यार कोई दो किलोमीटर चार किलोमीटर पैदल जाना ते घर आह्नियै उंटदी आह्ली बस होई जंदी ते एह् फर्क हा दूई चीज जेह्ड़ी ही जेह्ड़ी स्कूला जिल्लै अस निकले ग्यारह्मी बारह्मी आस्तै बाकी सब चीजें आस्तै अस त्यार हे लेकिन जेह्ड़ी बाह्र आह्ली दुनिया आखदे ना उं'दे आस्तै त्यार निं ऐ हे फिर असें होस्टल गै पसंद हा साल इक जम्मू कट्टेआ बी अस एफ उत्थै एह् हा क मतलब जि'यां फादर साह्ब एक्स एयर फोर्स हे ते असेंई उ'नें आखेआ अस तुसें होस्टल देई ओड़गे लेकिन साल बाद बी होस्टल निं दित्ता फ्ही ओह्दे बाद फादर साहब नै मतलब असें पाई ओड़ेआ चंडीगढ़ चंडीगढ़ डी ए वी पढ़े ते ओह्दे बाद जी जदूं साढ़ा ग्रेजुएशन दा टाइम आया ते साढ़े ग्रेजुएशन आस्तै बी एंट्रेंस होई गेआ फिर असें ग्रेजुएशन दा बी एंट्रेंस दित्ता लेकिन एह् ऐ कि असें मतलब ना उ'ने मतलब चंडीगढ़ आह्ली केटेगरी च पाया ते ना उ'नें आउटसाइडर आह्ली केटेगरी च पाया ते ओह् कुल्ल मलाइयै फ्ही असें वापस कामर्स कालेज गै आना पेआ ते बीकाम उत्थों कीती बीकाम करने दे बाद फिर बैंगलोर दा एम बी ए कीती छे सत्त म्हीने उत्थै नौकरी कीती उत्थै नौकरी करने दे बाद फिर थोह्ड़ा इ'यां घर आने पेआ घर थोह्ड़ी देर घरै आह्लें दे कम्म च मदद कीती फिर इत्थै जम्मू जेह्ड़ा ऐ नमां नमां मतलब कम्पनीज आ दियां हियां ते इन्शोरेन्स कंपनी सारें कोला पैह्ले बजाज एलिअन्स उत्थै एस ए सेल्स मैनेजर कम्म कीत्ता साल इक उत्थै कम्म करने दे बाद फिर में गेआ उठी

फिर एस ए मतलब असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर चार साल उत्थै नौकरी कीती ते चार साल नौकरी करने दे बाद फिर घर आह्ले आखन लगे भाई हुन बापस आई जाओ ते हुन जेह्ड़ा कम्म काज है इसी सम्हालो ते फिर वापस आना पेआ फिर दो ज्हार अट्ठ च वापस आए ते ओह्दे बाद इत्थै गै घरे आह्लें कन्नै गै उंदा गै जेह्ड़ा साढ़ा पुश्तैनी कम्म ऐ ते उसी गै दिक्खा ने ते बस मतलब पता गै निं लग्गेआ उम्र दे पञताली साल कि'यां निकली गे